मोबाइल फोन से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैगनेटिक विकरणों से डी एन ए क्षतिग्रस्त हो सकता है इसके इलावा मोबाइल का अधिक इस्तेमाल आपको मानसिक रोगी कैंसर ब्रेन ट्यूमर डायबिटीज ह्रदय रोग आदि कई बड़ी बिमारियों भी दे सकता हे आजकल अधिकतर लोग मोबाइल फोन में अपनी गोपनीय जानकारियाँ सेव करते के रखते हैं जोकि गलत है स्मार्टफ़ोन का अत्यधिक इस्तेमाल अनिद्रा की समस्याएँ पैदा कर सकती है चिड़चिड़ापन कई बार फोन का देर रात तक इस्तेमाल करने पर नींद इतनी प्रभावित होती है कि जरुरी नींद भी पूरी नहीं हो पाती दिमाग को आराम नहीं मिल पाता यह मेरे सेकंड प्रोडक्ट मोबाइल के बारे में कुछ जानकारी